पहिलुका जमानामे इन्टरनेटके बहुत सुविधा नहि छलए बहुत दिक्कत छलए जेनाकि हमरा आरके बाबा दादा आरके बहुत दिक्कत छलए इन्टरनेटके सेवा बिलकुल नहि छलै जेकि हुनका आरके इन्टरनेट सेवाके लिए बैंक जाए पड़ै छलए पैसा आर छोड़बैके लिए जेकि आइ काल्हिके आइ काल्हिके दुनियामे इन्टरनेटके बहुत सुविधा सुधार भऽ रहल यऽ जेकि पहिले बैंक अबऽ पड़ै छलै आब मोबाइले से सब काज भऽ जाइया टिकट भी ऑनलाइन मोबाइले से भऽ जाइया पैसो ऑनलाइन पेड भऽ जाइया मोबाइले से इन्टरनेट सेवाके आब बहुत सुधार भऽ गेल यऽ कि जेकि एहि जमानामे हमरा आरके दिक्कत नहि अछि